کھانا پکانا تو مجھے صحیح لگتا ہے مگر مجھے بنانا نہیں آتا میری امی کو بنانے آتا ہے میری امی بہت اچھی بریانی بناتی ہیں قورمہ بناتی ہیں بہت اچھی بہت اچھی ساری ڈشز بناتی ہیں وہ ڈشز مجھے بہت پسند ہے میری بہن کو تھوڑا بہت بنانے آتا ہے مگر یہ ہے کہ کہ آلو کی بھجیا آہا بہت اچھی لگتی ہے اور آلو کی بھجیا کے علاوہ میں کوفتہ بھی بنوا لیتا ہوں یا بہت ساری چیزیں ہے یا گھیاں کے پراٹھے یا بیگن کے پراٹھے یا کچوڑی یا چھولے چھولے بھٹورے یہ چیز بنوا لیتا ہوں مگر بریانی واہ بہت اچھی لگتی ہے قورمہ بھی بہت اچھا لگتا ہے زردہ بھی بنوا لیتا ہوں بہت سارے ڈشز ہے جیسے کہ چاؤمین کی ڈش بنوا لیتا ہوں میں کبھی کبھی چلی پٹیٹو بنوا لیتا ہوں اور موموز بھی بنوا لیتا ہوں اور کئی ساری چیز ہیں میں جیسے کہ آپ کو گناؤں قورمہ قورمہ چاؤمین اچھی بنتی ہے ہمارے گھر میں